हिकु आर्टिस्ट हुअणु सबबि घणई मुसीबतुनि जो सामनो करिणो थो पवे जीअं त कॾहिं सामानु पूरो न हूंदो आहे त कॾहिं वरी पंहिंजी कला खे इज़ाफ़ो ॾियूं त को न को ॿियो घर जो कमु अची वेंदो आहे त हिन सबबि कला ते तमामु पुठिते रहिजी वेंदी आहे जे अगरि असां जी कला सुठी हुजे त वणणु वारो माण्हू हुन जी क़ीमत ई कोन सम्झी सघंदो आहे ऐं घटि पैसनि जी ॻाल्हि करे हुन कला जी बेइज़ती कंदो आहे जेतिरो सामानु ऐं महनत घुरजंदो आहे ओतिरी इज़त असां जी कला खे कान मिलंदी आहे इन करे घणे माण्हू कला जे पुठियां महनत करण खे वक़्त जी बर्बादी सम्झंदा आहिनि ऐं पंहिंजी कला खे अॻिते कान वधाईंदा आहिनि पर मूंखे त कला करणु तमामु सुठो लॻंदो आहे इन करे आऊं त कला में पंहिंजो हथु आज़माईंदी अहियां ऐं इन करण सां कुझु मुंहिंजे घर जो सामानु ठही पवंदो आहे त कुझु वरी सिंगार जो ऐं घणई सामानु त विकामिजी बि वेंदा आहिनि छाकाणि त कला त सदाईं खां ई सुठी ई हूंदी आहे मुंहिंजी ऐं क़ीमत बि आऊं वाजिबु ई लॻांदी अहियां ऐं पासे जी बज़ार में हिकु दुकान वारे खे भी मुंहिंजी कला जी ॼाण आहे त हू पाण ई मूंखां शयूं ठाराहींदो आहे ऐं विकिणण लाइ वठी वेंदो आहे हिन सां हुन जे अझे में बि बरकत थी पवंदी आहे ऐं मुंहिंजे बि ऐं सामानु असां जे आसे पासे कॾहिं न मिलंदो आहे त परे जे मार्केट मां हिन हिकु दुकान वारे खे ॿधी छॾियो आहे ताकी हू घरु अची ॾेई वेंदो आहे ऐं कॾहिं जॾहिं कला जे सामानु ऐं स्टेशनरी जी कमी लॻंदी आहे त ऑनलाइन घुराए छॾींदी अहियां